हमको इतिहास के बारे में कि मतलब पुराना घर रहता था कच्चा रहता था कच्चा पुराने आदमी रहते थे ये सब इसमें गेहूँ पीसते थे पहले चक्की ओक्की नहीं फैला था ये कि चक्की फैला है हा खेती में हर जोतते थे तो बरधा रहता है उससे हर जोतते थे टेक्टर नहीं चलता था टेक्टर नहीं चलता था फिन ओ का बोला जात ऊ कर थिन चक्की में आटा नहीं आटा चक्की ई वाला चक्की नहीं चला था जाँत चलता था जाती में आटा पीसते थे गेहूँ पीसें बजरी पीसे कुछ भी वहीं जाँत में पीस रहे थें अउ फिन ई सब खेती टेक्टर से नहीं जोताता था ई टेक्टर हम लोग पुराने लोग जानते ही नहीं थे अब पहले का ऊ जानकारी अब तो अब तो कुल बदल गया है पहले बहुत सा बदला था बहुत ज़्यादा बदल गया है अच्छे से अब तो टेक्टर फुल चल दिया है जात गेहूँ पिसवाना है तो चक्की पर ले जाइए और पहले तो खेत खेत जोतना था तो सब आदमी हर बरधा जो देखते थे हर बरधा से खेती होता था एतना बढ़िया खेती होता था कि आदमी अच्छे से खेती होत रहा अच्छे से जात जाँत सबके घर घर गड़ा रहता था सब के घर बहुत ज़्यादा कच्चा कच्चा घर रहता था पक्का रहता ही नहीं था अच्छे से घर बना बनाते थे अब तो सबके पास ईंट वाला घर हो गया है सब पानी घर पर लगवाए पहले गंगा जी से पानी भरते थे पहले ई सब बाल्टी ओल्टी नहीं चलता था पहले गागरा चलता था ऊ मेटकी से गंगा जी से पानी ले आते थे गंगा जी के पानी भरते थे और फिर यहाँ पर अब तो सब घर घर टाेटी लगवा लेहें हैं पक्का बन गया है पहले कच्चा रहता था कच्चा इतना ज़ादा रहता था सब लोग ठंडी में भी सुकून रहता था गर्मी भी सुकून रहता था अब तो सब लोग को पास पक्का हो गया है तो पक्का में पानी भी फैला लेते हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जुज बिनती हैं कच्चा नही सबके पास पक्का पक्का सबके पास पक्का हो गया है अब बहुत एकाध ही कच्चा होगा हमारे लोग पास तो कच्चा भी है हमारा लोग बन बन रहा है जब बन जाएगा तब जानेंगे कि अभी तो हम लोग कच्चा में रह रहे हैं अभी तो हम बचा पुरानिन वाले आदमी के साथ रह रहे हैं पचा नहीं यही ये सब नहीं जानते हम सब पुराने के साथ चलते अभी हमको नहीं मालूम